छा हीउ ग्राहक शेवा जो नम्बर आहे मां नओं बिज़निस शुरू कयो आहे त मूं वटि हीअंर जेको मोबाइल में प्लान वरितलु आहे उन में मूंखे हर रोज़ु हिकु जीबी डेटा मिली रहियो आहे पर हाणे मूंखे माण्हुनि खे वीडियो कॉल ऐं ऑनलाइन मीटिंगुनि जे लाइ वधीक डेटा जी ज़रूरत आहे त तव्हां मूंखे पंहिंजे नवनि प्लान जे बारे में ॿुधायो ऐं उन में थींदड़ु ख़र्च जे बारे में बि ॿुधायो ऐं तव्हां जूं जेके बि नयूं योजनाऊं हुजनि उन जे बारे में बि मूंखे विस्तार सां ॿुधायो त मूंखे बेस्ट डेटा सां गॾु वॉइस कॉलिंग ऐं एसएमएस जी सुविधा बि मिले छा अहिड़ो को प्लान आहे किफ़ाइती प्लांस में फोर जी फाइव जी इंटरनेट ऐं अनलिमिटिड कॉलिंग जो कोई प्लान हुजे त महिरबानी करे ॿुधायो इन खां सवाइ जे कॾहिं मूंखे छहनि महीननि जो गॾु रिचार्ज कराइणो हुजे त लॻभॻि घणो ख़र्च ईंदो तव्हांजी कंपनीअ जो सभिनी खां सस्तो प्लान कहिड़ो आहे महिरबानी करे ॿुधाईंदा तव्हांजी कंपनी जा प्रीपेड ऐं पोस्टपेड प्लांस जी क़ीमत घणी आहे छा कोई लाइफ टाइम रिचार्ज वारो प्लान आहे जेकॾहिं मूंखे फाइव जी प्लान वठिणो हुजे त छा नेमु आहिनि महिरबानी करे ॿुधायो